अह' जोंनि जायगाया दतमा दतमा सारियालि बेयाव माने जों मोनसेल' हारि नङा माने गोबां थाखोनि हारि दं जेरै बाङालि मारवारि जल्दा खथरि मुस्लिम नेपालि माने गोबां हारि आरो दंजोबो जोंनि गामियाव आरो जोंनि बेलायाव सबसे बयनिख्रुयबो बांसिन ना हमग्रा हारियानो मुस्लिम मुसलमानफोर बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि गोबां थाखोनि माने गोबां आदब खायदाजों ना हमो आरो बिसोरनि आदब खायदाखौ गोबां जुनिया रोखोमनि नुनो मोनो जोंनि बर' मानसिफोराथ' नाखौ माने फासि होयो दै दै लोमनाय बा अखा बोथोराव दै बारायोबा दैबाना जायोबा फासि होनानै हमो बोरसि दान्दाजों बोरसि हायनानै बोरसियाव खानस्रि हायनानै ना बोनो आरो बर' आयजोफ्राथ' जेखायजों गुरो जेखायजों गुरै गुरै ना लाबोयो आरो मेसें बोथोराव बिदिनो जल्दा जल्दा हिनजाव बर' आइजो माने गोबां खतरि गोबां हारिनि आइजोफोरा मेसें बोथोराव ज' ज' जानानै खब बिलोखौ सारो दैखौ फोजोबनानै ज' हमो आरो हमखांनायनि उनाव रानै रानै लाबोयो आरो दा सोलिबाय थानाय दाख्लै थांनाय बावैसो दैबानानि गुबुंले जानायनि जाहोनफोरा गोबां जेंना नुजाथिदों आरो बे ना हमग्रा माने जोंनि जायगायाव थानानै ना हमग्रा हारिफोरा गोबां गुबुन गुबुन थाखोनि हारि जेरै धोरोमाबो आलदा आलदा हिन्दुवा हिन्दुवानो थेवब्लाबो खुलुमनाय सायस फुजिनाय सायस माने गोबां आलदा आलदा थाखोनि नुनो मोनो जेरै मुसलमानफोरा ईद बिसोरथ' आलादा धोरोमनिखा बिसोरना ईदआ मोनसे बिराद गिदिद फोरबो बिसोरनिखौ जों ईद नुनो मोनो आरो बाङालिफोरनि भितराव दुर्गा फुजाखौ सबसे बांसिन फुजिनाय नुनो मोनो आरो बर'फोर माने बर' समाजनि थाखोआव लोक्षि फुजा खौ बांसिन फालिनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां जाथिनि गोबां धोरोम माने बयबो थेवबाबो जों रायजो जानायाव बयबो खौसेथि गावजों गाव एना एनि गैयालासेनो ज' ज'यै संसार रायजो जानायखौ नुनो मोनो